हमरा परिवारमे पूर्वजोसँ चलल आ रहल छै सत्य नारायण भगवानके पूजा जौन हमर सभके बाप दादा सभ गोटा पीढ़ी बाइ पीढ़ी करैत छिऐ ओहि प्रकारसँ हम सभ भी सत्य नारायण भगवानके पूजा करैत छिऐ ई सत्य नारायण भगवानके पूजा हम सभ बड़ा निष्ठासँ बड़ा लगनके साथ करैत छिऐ सत्य नारायण भगवान हमनि सभ पर खूब दया करैत छै खूब बढ़न्ति दैत छै एहि लागि सत्य नारायण भगवानके पूजा बराबर आदमीके करावेके चाही पूर्णिमाके पूर्णिमा सत्य नारायण भगवानके पूजा करावेके चाही एहिसँ अहाँ सभकेँ घरमे सुखी शान्ति समृद्धि सभ एतै इहे अहाँ सभसँ कहएके कहएके हम चाहैत छिऐ कि अहाँ सभ सत्य नारायण भगवानके फोटो अहाँ सभ अपना अपना मन्दिरमे रखु एहिसँ अहाँ सभकेँ क्लेश घरमे नहि रहि इएह सभ कहैत छिऐ सत्य नारायण भगवानके पूजामे सभ आदमी प्रसादी जरुर खाएब सत्य नारायण भगवानके प्रसादी बहुत माननीय मान रखल जाइत छै सत्य नारायण भगवानके प्रसादी खाके केतना आदमीके कष्ट खतम हो जाइत छै इहे अहाँ सभसँ निवेदन हइ